जियां हून मेरी कटड़ा इक दुकान ऐ कपड़े दी कन्नै ड्राइफ्रूट दी होई गेई ते कपड़ा ऐ जियां मतलब मेरे कोल आंदा इक सूट आई गेआ कानी दे होई गे कानी दे सूट होई गे ते लोग जेल्लै मतलब जियां लोग इसी मतलब बड़ा पांदे इसी कपड़े गी काने सूट लेडीज़ कपड़ा होंदा ऐ ते कन्नै बनाइयै अस कन्नै साहड़े पांदे इयां पजामा कुर्ता बगैरा होई गेआ ओब्बी बड़ा पांदे न ते सूट बगैरा होई गे इक काटन दा सूट होई गेआ एब्बी लोग मतलब बड़ा पांदे न एह्दे कन्नै कुर्ते बगैरा होई गे ते अपना मतलब जियां जिन्नै बी ऐ एह् एह् सूट दे होई गे अपने काटन दा सूट होई गेआ ते काटन दा सूट होई गेआ कन्नै अपने जेह्ड़ा एह् होई गेआ पौंचू बगैरा होई गे एह् बी लोग बड़ा पांदे न होर अपने घर जियां तम्बी कमीज बगैरा एह् सेयांदे न एब्बी लोग ग्रांऽ च इयै लोग जादा पांदे न तम्बी कमीज होई गेई बगैरा ते ते कन्नै एह् पैंट कमीजां होई गेइयां कपड़े दी पैंट कमीज होई गेइयां ओह् बी लोग ग्रांऽ च बड़े पांदे न कपड़े दी कपड़े दी पैंट कमीज ओह् बी बड़े पांदे लोक ते कन्नै जियां एह् गल्ल कपड़ा चला दा जीन्स दा कपड़ा होई गेआ एह् टी शर्टां होई गेइयां एह् बी लोक बड़ी पांदे न ते जीन्स दा होई गेआ एह् बी लोक बड़ी पांदे न जीन्स होई गेई ते मैक्सीमम मतलब एह् पांदे गै पांदे न बड़ा एह् फिर सूट होई गेआ ते कन्नै जेह्ड़ी अपने एह् जनानियां ज्यादा करियै सूट होई गे सूट लैंदे सूट होई गे काटन दा होई गेआ एह् स्टाल बगैरा एह् बी बड़ा मतलब लोग पांदे न ते कन्नै जिन्ने बी एह् मतलब सर्दियें च जियां हून सर्दियें च पान्ने कोटी काटी पाई लैंदे स्वैटर होई गे सर्दियें च ते सर्दियें च गै कोटी काटियां होई गे स्वैटर जैकेट होई गेई ते कन्नै जैकेट जूकट होई गेइयां ते ज्यादा फ्ही ओह् पाई लैंदे मतलब ट्रैक सूट होई गेआ एह् ज्यादा सर्दियें च लोग मतलब पांदे न फ्ही गर्मियें चा गर्मी च अपने इयै आई गे ज्यादा टी शर्ट होई गेई टी शर्टां होई गेइयां ते पैंटां पूंटा पाई लैंदे लोग पर ज्यादा करियै एह जेह्ड़ा मतलब कपड़ा जेह्ड़ा न कपडे दियां पैंटां कमीचां होंदियां न इयै चलदियां ज्यादा कपड़ा होई गेआ जियां ते ज्यादा लोग कपड़े दे पसंद करदे न ते एक्क लोग जेह्ड़े मतलब जेह्ड़े जीन्स जून्स होई गेई घट्ट गै मतलब करदे न घट्ट गै पसंद करदे न ते ज्यादा जेह्ड़े कपड़े दे मतलब एह् ज्यादा बिकदा ऐ ते अपने बाकी इयां सर्दियें च शाल बगैरा लोग एब्बी बड़े लोग खरीददे न शाल होई गे एह् कोटियां काटियां होई गेइयां स्वैटर होई गे ते एह् ज्यादा लोग मतलब जेह्ड़े सर्दियें च लोग जेह्ड़े लैंदे न गर्मियें च ते नार्मल लोग कपडे पांदे न जियां होई गेआ अपने कार्टन कुटन दे सूट होई ग ते इयै लोग मतलब लैंदे न जियां सर्दी ते स्हा़ड़े कोल ज्यादा करियै गै कश्मीरी जियां कश्मीरी स्टाल होई गे पश्मीना दे होई गे शामी पश्मीना एहदे होई गे जियां मतलब एह् ज्यादा मतलब ज्यादा डिमांड होंदी ऐ इंदी ज्यादा बिकदे न एह् ते अपने बाकी